आर्ट क्राफ्ट गी अग्गें लेई जाने आस्तै मीडिया जां न्यूज़ पेपर केह् रोल प्ले करी सकदा ऐ मिगी लगदा जे अगर कुसै दा इंटरस्ट होऐ ना ते फिर मीडिया होऐ जां नेईं होऐ एह् अग्गें बधी गै सकदा ऐ होर एह् आर्ट एंड क्राफ्ट जेह्ड़ा ऐ अज्ज कल स्कूलें च बी निक्के निक्के जमातें च बच्चे गी सिखांदे न कोई मतलब पेंटिंग करना कदें कोई क्ले दे क्ले माॅडलिंग इ'यां एह् चीजां दसदे हैन ते मीडिया रोल ते प्ले करी सकदा जि'यां अज्ज कल सोशल मीडिया दा बड़ा बोलबाला ऐ फोन ओह्दे बिच सब तू जादा जेह्ड़ा रोल प्ले करदा ऐ ओह्दे च केईं बारी दसदे न पराने जमान्ने दे चीजां दसदे न ते एह् चीज होंदी ही जि'यां मिट्टी दे भांडे बनदे हे आं रुट्टियां पकाने आस्तै चु'ल्ले जेह्डे़ हे ओह् मिट्टी दे बनाए दे होंदे हे एह् बी किस्म दा इसी तुस आखी सकदे हो कि मनुक्खै दी अपनी इक कलाकारी ऐ कि भाई उ'नें जेह्डे़ चु'ल्ले बनाए ओह्दे च केईं डिजाइन न कोई गोल कोई चोरस ते चु'ल्ल बनाओ ते ओह्दे च दो कन्नै होर एक्सटेंशन बनाए दे होंदे एट ए टाइम तुस तिन्न जगह् पतीला रखी सकदे ओ आं जि'यां स्वेटर बुनना एह् बी इक आर्ट ऐ कला ते कुछ बी होई सकदी ऐ जरूरी थोह्ड़ी ना पेंटिंग करना गै कला ऐ जां मतलब गाना गै कला ऐ नाच दी बी कला ऐ ते क्राफ्ट मतलब जेह्ड़ा हत्थ कन्नै चीजां बनाने आं बड़िया सारियां चीजां ना तुस करी सकदे हो मतलब पराने जमान्ने च ते लोक करदे गै हे जि'यां मिट्टी दे भांडे बनादे हे घर चु'ल्ला मिट्टी दियां बनी दी होदियां हा फिर ओह् साफ सफाई करनी लीपापोती करनी एह् बी इक आर्ट हा उस बेल्लै दा होर जि'यां क्रोशियै कन्नै कोई बुनना केह् नांऽ स्वेटर बुनने सलाइयां कन्नै बुननिया हून एह् चीजां आस्तै आस्तै खत्म गै होंदियां जा दियां ते अच्छा फिरी ओह् होंदा हा ओह् केह् नांऽ बि'न्ने बनांदे होंदे हे हून ते सानूं याद बी ऐनी ऐ पर इ'यां हल्का हल्का बचपन दा याद ऐ ते ओह् केह् नांऽ सूट होंदा हा ते कन्नै ओह् छ'ल्लियें दे जेह्डे़ छिलके निं निकलदे हैन भी उसी सुऐ च परोना में अपनी मतलब मासी नानी गी दिक्खे दा बनांदे गरमियें दे दिन जंदू छुट्टियां होनियां जा एह् जून जुलाई दे दिनें दी गल्ल ऐ ओह् केह् करदे होंदे हे सूट होना ते फिर उसी इ'यां कस्सी कस्सी कस्सी फिरी ओह् बड्डे जेहे सुऐ बिच ओह् के नांऽ छ'ल्लियें दा जेह्ड़ा छिलका ओह् परोना फिरी उसी सूटै ई बनदे जाना बनदे जाना ते बि'न्ने बनाने छाबड़ियां बनांदे हे आं पक्खियां ओह् बी बनानियां फिर पक्खियें गी बनी बनाई पक्खी बजारा आह्ननी ते उसी कपड़ा लाना ओह् आसे पासे लेस लानी सजाना उसी एह् निक्की निक्की चीजां ही जेह्ड़ियां पैह्लें बनांदे होंदे हे ते हून ओह् चीजां थोह्ड़ियां लुप्त होंदियां जा दियां ते नमीं चीज आई गेदी अग्गें मिट्टी दे खलौने बनांदे हे अज्ज कल मिट्टी दी जगह क्ले आई गेदी बजार बच्चे ओह्दे कन्नै चीजां बनांदे ते बुनने आह्ला कम्म गै खत्म होई गेदा बजार अज्ज कल बनी बनाइयां चीजां आई गेदियां जि'यां जि'यां समें च बदलाव आवा दा ना ते इ'यां इ'यां साढ़ियां परानियां चीजां जेह्ड़ियां हियां ओह् पिच्छे छुड़दी जा दियां ते न'म्मियां न'म्मियां चीजां आई जा दियां समें बड़ी तेजी कन्नै दौड़ा दा हर कोई मतलब थोह्डे़ टाइम बिच मती चीज होई जा उस चक्कर च इक ते फोन गै नेईं छडदा ते आर्ट एंड क्राफ्ट कु'न्ने करना एह् आह्लियां चीजां जेह्ड़ियां बच्चें गी अस अपने घरें च गै सिखाई सकने आं थोह्ड़ा बहोत अगर अस करगे ते सानूं दिखङन ते अग्गें साढ़े बच्चे बी करङन जे अस गै नेईं करगे ते बच्चे कु'त्थूं सिक्खना बड़ा कुछ नेईं पर कम से कम जेह्डे़ निक्के निक्के जि'यां सिलाई करना कपडे़ सिलना चलो सभनें गी नेईं आंदे कपडे़ सीने पर अगर अस थोह्ड़ा बहोत करदे होगे साढ़े बच्चे दिखङन अपने कपडे़ जेह्ड़े फट्टे दे गै सीह् सकदे एह् बी इक मतलब कोई बी चीज ऐ सिक्खने आह्ली चीज होंदी उसी अस कला दा नांऽ देई सकने ते कपडे़ सीना होइया केह् नांऽ स्वेटर बुनना होइया मिट्टी दे भांडे बनाना होइया एह् जि'यां एह् में आखा नी बि'न्ने बनाने जां पक्खियां गुंदनिया जां फिरी छाबड़ू बनाने एह् इक अपनी आजीविका दा साधन बी बनाई सकदे न बच्चे लेकिन पता निं कि पढ़ी लिखी हर कोई चाहंदा कि मिगी नौकरी गै लब्भे में एह् कम्म करांऽ गै नेईं ते लेकिन नौकरियां बी कु'त्थुआं इ'न्नियां हून नौकरिया ते चलो पढे़ लिखे दे नौकरियां ते चाहंदे गै न पर इ'नें कम्में गी बी अपनी कमाई दा साधन बनाया जाए ते इक बहोत अच्छा तरीका होई सकदा ऐ हां